जी सर नमस्ते ठीक ठाक तुस सनाओ किश निं बेह्ले बैठे दे तुस सनाओ नेईं नेईं घर गै अज्ज ओह् एक्चुअली सेह्त खराब होई दी ही मेरी ते तां करियै निं में औना होया अच्छा अच्छा अच्छा किन्नी हारी केह् सब्ज़ी अच्छा अच्छा मतलब इक्कै सब्ज़ी लानी ऐ जां बक्खरियां बक्खरियां लानियां न अच्छा अच्छा भी ध्याड़ी किन्नी हारी बनी जाह्ग भैन जी सत्त अट्ठ सौ काफी घट्ट होई जानी ज्हार रपेआ तोड़ी बनी जाह्ग ते ऐह् ओह् कोई गल्ल निं कम्में दी तुस टेंशन निं लैओ हैलो केह् आक्खा दे आं जी आं खानी तुसें खाई लेई ठीक ऐ भी में कल्ल आई जाहङ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके